हय हय हय हय तुमी कोण आं हांगा सुशांत गांवकर म्हुणून आसा सद्या आं हां खोतिगांव खोतिगांव न्ही कुसक्यान आं हां हां आं हां आं हां हां आं हां आं हां आं कोण खाता तुमची घोसाळीं आं हां गोवारेडे आं हां हां ताका लागून तुमी उपाय म्हुणून तांका तो सरकाराची स्किमी आसा वेगळ्यो वेगळ्यो म्हणळ्यार सोलर फॅन्सींग आसता ती एकादी तुमी घेव आं हां हां ना आमी कितें तेंका डायरॅक्टली कोणाक जनावरांक मारपाचें सद्याक कोणाक अधिकार ना न्ही तांकां फक्त त्या शेता कडल्यान पयस दवरपाचें आमी एक तितलें काम करूं शकता तें तुमचे परेंत पावयतां सोलर फॅन्सींग म्हुणून गो सरकाराचे आसा आं तातुंतल्यान तुमका थोडी सबसिडीय मेळटली ती जेणी करून सगळे तुमची जितल्या शेताची जागा आसा तो पो पुराय पणें आमी वाचोवपाक शेकता आनी गवारेडे जे आसा त्याक सोलार फॅन्सींग ताका थोड्या प्रमाणान शॉक येता तेक लागून ते लागले की ते परत त्या जाग्यार ते तुमचें शेत जें आसता ते खावपा येवचे ना तुमी ऍप्लाय करतले आतां सोलर फॅन्सींगाक हां हां हां आमचे कडेन सुद्दां पावयल्या जाता ना जाल्यार आमचे झोनल ऍग्रीकल्चर ऑफीस ऑफी ऑफीस आसा काणकोणा थंय तुमी येवन ऍपलिकेशन दिवून बाकीचे सविस्तर जे तुमचे कागज पत्र आसा तें तुमी थंय जमा करूं जाता आं हां आं हां ना सोलर फॅन्सींग केले नंतर मागीर ते तितले येवचे ना आं हां हां आमी मागीर ते फॉर्वड करता ओके बरें बरें थँकयू